आमच्या गोंयांत जायते हॉस्पिटल आसा काणकोण आसा हॉस्पिश्यो आसा मागीर बांबोळी आसा मागीर हांव म्हाका खंय लागीं पडटा थंय हांव डॉक्टरा कडेन वता तुम हांगा गव्हर्मेंट आतां तुमी फ्री सगळे गुळ्यो वखदां सगळीं दिता न्ही तेका लागून हांव पयलीं गव्हर्मेंटांक वता मागीर डॉक्टरा कडेन वचून चॅक करून मागीर डॉक्टरान सांग हांगा जायना नाजाल्यार मडगांव जाता जाल्यार ते मागीर ताणी मागीर डॉक्टरान धाडल्यार हांव मागीर डॉक्टरा कडे होसपिश्यो वचून चॅक करून ते डॉक्टर कितें सांगता तें आयकतां आनी मागीर ताणी गुळ्यो जावं कितें वखदां बरोवन दिता नाजाल्या केन्नाय कितें जाल्यार यो म्हणून सांगता तेन्ना मागीर हांव वता आनी मागीर तशें गुळी घेवन मागीर आतां मातशें बरें आसा आनी केन्नाय मागीर आतां गेले दोन वर्सा आमच्या कोरोनान आमकां सगळे लोकांक हें केलां सगळें लोकांक त्रास करून सगळें मागीर हांगा थोडी लोक चलत वतालीं पयलीं कोरोना जाले त्या टायमार आमकां सगळ्यांक एकू दिसाक सगळें बंद उडयलें मागीर लोकांचें जायते हाल जाले लोक बाबडो एक शहरांतल्यान दुसऱ्या शहरांत रावतालो तो कामा कामा निमतान वयतालो तेजे पोटा खातीर ते सगळे जाण वताले मागीर तेंकां बाबड्यांक खूब त्रास जालो जेन्ना लॉकडावन जालो तेन्ना मागीर गाडयो नाशिल्ल्यो लोकां कडेन आनी कांय नाशिल्ले तेका लागून लोक सगळो चालत वचून थोड्यांचे सगळे थोडे चालत वता आसतना लोक अर्द वाटेक जायना करून लोक पोटा खातीर आनी तेंच्या पोटा पोटांत कांय ना त्या खातीर लोक अर्द तळमळून मेलो अशें करून कोरोना टायमार आम आमकां सगळ्या लोकांक खूब त्रास जालो जेवणा खातीर हें तें मागीर जायत्या लोकांनी कोण गरीब आसा तेंकां जेवण दिवून सुद्दां हेल्प केलां आणीक थोडे लोकांक कोरोना जावन हॉस्पिटलान वचून मागीर लोकांनी वखदां घेवन लोक जायतो निवळ जालो लोकांक लोकान लोकांक जाय ते हॉस्पिटलान मागीर मडगांव जावं बांबोळी व्हरून लोकांनी खूब हें करून औशध पाणी करून डॉक्टरांनी जायते लोकांक वाचयल्लो जायते लोक मागीर बरे जाले जायना जाल्यार ते मागीर थोडे मरण पावले आणीक आमी त्या दृश्टीन आमी हांगा सगळीं कोरोना टायमार आमी इतली कॅर घेतली आमी आयुर्वेदीक आयुर्वेदीक सांगताले आमकां की ही वखदां घे ती वखदां घे आमी ती सगळी जायतीं वखदां घेतली आनी गांवठी सुद्दां आमी वखदां घेवन आमी निवळ आशिल्ली आमी लोकांक सुद्दां सांगतालीं की ही औशधां घेया वाफ घेया आनी किदें मिठाचो गोळगोळो घेया अशें करून लोकाक सुद्दां आमी सांगतालीं आनी शेजारा किदें शेजाऱ्यांक कितें ना जालें ना जाल्यार किदेंय गरिबांक ना जालें जाल्यार आमी तांकां हेल्प करतालीं आनी किदेंय सांगतालीं आनी अशें करून आमी त्या टायमार खूब लोकांचे हाल जाले आनी आमकां कोरोना टायमार टायमार आमी हांगाच्यान मागीर मडगांवच्यान काणकोण गेलीं काणकोण सुकी आशिल्ली मागीर तेन्ना आमकां जेवणाची बी आनीक दुकानां बिकाना बंद आशिल्लीं तांकां तेन्ना सामान बिमान कांय मेळनाशिल्लें आनीक त्या खातीर आमी काणकोण वचून रावलीं आनीक आमचे जे ओन कितें तांदूळ कितें आशिल्ले ते आमी मागीर शिजोवन तरी पेज तरी जेवतलीं ह्या निमतान आमी काणकोण वचून आशिल्लीं मागीर लोकांक जेन्ना लोक कितें थोडो गरीब आसता थोड्यांच्यान जायना ते केन्ना केन्ना मागीर तांच्यां भुरग्यांक एक दीस सारकें लॉकडावन जावन भुरग्यांक बिस्कीट सुद्दां नाशिल्ली मागीर त्या खातीर मागीर आमी कोण जीं पय पयशे आसा कोण गाडी आसा ते वचून मागीर दुकानाचेर वचून हाडटालीं आनीक मागीर ते सगळ्या भुरग्यांक मागीर खावयतालीं अशी आमची एक परिस्थिती आशिल्ली अशी एक आमची परिस्थिती आशिल्ली आतां आमी सगळीं लॉकडावन सोंपून लॉकडावन सोंपल्यान आतां आमी सगळीं खूश आसा आनी सगळीं आनंदीत आसा